असांजे मध्य प्रदेश शहर जा भाई कुझु अहिड़ा बई सांस्कृतिक कार्यक्रम थींदा ई रहंदा आहिनि हर हिकु शहर शहर जे देश देश जे कोननि में जेका मनोरंजन जे लाइ हूंदा आहिनि आहिनि उहे हिति बि आहिनि जीअं असांजी शहर में ई जीअं माधव नगर नगरी कटनीअ में ऐं जीअं नौ दस अक्टूबर जो वर्सीअ जो कार्यक्रम मेलो लॻंदो आहे त उन मेले में तरह तरह जा कुझु न कुझु व्यंजन रखंदा आहिनि ॾेखारण जे लाइ या कपिड़नि जो भाई बाज़ारि लॻंदो आहे मेलो लॻंदो आहे ॿारनि जे लाइ झूला हूंदा आहिनि खेल खिलौना हूंदा आहिनि त उहे बि असांखे मनोरंजन जे रूप में ॾिसण जे लाइ मिलंदा आहिनि या जीअं उन में प्रदर्शनी लॻंदी आहे त प्रदर्शनीअ में बि कोई अहिड़ा अहिड़ा हूंदा आहिनि जीअं उहे पंहिंजा खेल करे करे ॾेखारींदा आहिनि असांजे रूप में मन खे भाई उहे भावुकु कंदा आहिनि ऐं असांजे ॿारनि खे बि उहे ॾाढा वणंदा अथनि अहिड़ा मनोरंंजन जा खेल हूंदा अथनि या किथे किथे भाई धार्मिक संस्कृतीअ जे बारे में बि ॾाढो कुझु ॿुधाईंदा आहिनि जीअं किथे धर्म जे बारे में कुझु लॻे थो त जिथे कथाऊं थियूं थियनि त कथाउनि में बि जीअं कुझु ॿुधाइनि था सुठियूं सुठियूं ॻाल्हियूं ॿुधाईंदा त उते बि असांखे सिखण जे लाइ मिलंदो की असांजे हिन शहर में हे कार्यक्रम थियो भाई जीअं कुझु खेल संस्कृतीअ जे बारे में किथे खेल जे मैदान में हे वारो मेलो लॻो त इन में भाई ॿारनि जे लाइ हीअ प्रतियोगिता रखी वई हुई त हिन में ॿारनि खे हेतिरे भाई हेतिरे सैकेंड खां हेतिरे ताणी हे खेल खेॾणो आ्हे त असांखे उहो बि सुठो लॻंदो मनोरंजन जे रूप में त असांखे ॾाढो सुठो लॻंदो आहे उहो समारोह जे रूप में असां उन खे भाई असां सुठे सां इंजॉय कंदा आहियूं असां उन खे सुठे सां मञींदा बि आहियूं